हाँ मुझे ऐसी पाँच तारीखें याद हैं पाँच जनवरी उन्नीस सौ इक्यानवे छः जून उन्नीस सौ चौरानवे आठ मई उन्नीस सौ निन्यानवे दो अगस्त दो हज़ार आठ तीन मार्च दो हज़ार पंद्रह